ہمارے گاؤں میں بھی کبھی کھیل ٹورنامنٹ ہوتی ہے جس میں مختلف علاقے کے یعنی کہ اس میں لوگ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں چاہے اس میں کوئی بھی یعنی کہ ریلیزن سے ہو چاہے وہ ہندو ہو چاہے مسلم ہو چاہے وہ سکھ ہو چاہے وہ پٹھان ہو کوئی بھی ہو اس میں ہر کوئی پارٹیشپیٹ کرتے ہیں وہ اپنا اچھا پرفارمنس کرتے ہیں تو پھر ان کو اچھے پرائس سے اس کو پرائز دیتے ہیں پھر وہ اپنے پرائز دیتے ہیں وہ اپنا پھر اس کو اپپریسیٹ بھی کرتے ہیں کہ آپ اور آگے کھیلو اور اس میں یہ کیا اس میں یہ ہوتی ہے کہ ہم جب کھیلتے ہیں آپس میں تو ہمارے بیچ میں جو اختلاف پیدا ہوتا ہے جو بغض ہوتا ہے وہ سب یعنی کہ آپس میں اچھے کنیکشن بن جاتے ہیں ہم لوگ آپس میں محبت پیدا ہو جاتی ہے یہ کھیل سے بہت ہی فائدہ ہے ہمارے جیسے کہ ایک یونٹی بن جاتی ہے ہم لوگ کھیلتے بھی ہیں اور کھلاتے بھی ہیں اور اور ہم جتنے بھی ہیں اور ہم بھی کھیلتے ہیں ہم کو بھی کھیلنا بہت پسند ہے اور ہمارے جتنے بھی ساتھی ہیں سب کھیلتے ہیں اور بہت ہی اچھے سے یہ پل کو انزوائے کرتے ہیں کرکیٹ ایک ایسا کھیل ہے کرکیٹ بھی کھیلتے ہیں کبڈی بھی کھیلتے ہیں فٹبال بھی کھیلتے ہیں فٹبال کھیلنا تو بہت اچھا ہے جس کے اندر مینٹلی پھجیکلی ایوری تھنگ از گڈ یعنی کہ اس کے اندر وہ ایک ایسی کھیل ہے جہاں ہر چیز اپنا آپ کا صحت بھی اچھا رہتا ہے آپ کا مینٹلی بھی اچھا رہتا ہے آپ کا یعنی کہ فٹ بھی اچھے رہتے ہیں اس کے لیے بہت اچھا ہے یعنی کہ آپ کو آپ کو بھی کھیلنی چاہیے یہ کھیل ہم تو سجیسٹ کرتے ہیں کہ آپ بھی کبڈی کھیلیں آپ بھی فٹبال کھیلیں اس سے آپ کی فٹ فٹنیس بھی آپ کی ہیلتھ بھی ہر چیز ریزولو یعنی کہ ہر چیز بہتر رہتا ہے